सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार को बड़े अच्छे और कड़े कदम उठाने चाहिए क्योंकि जो लोग भी उन सब चीज़ों को देखने आते हैं वह उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कहीं भी कचरा डाल देते हैं साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते कहीं भी कुछ लिख जाते हैं जैसे दीवारों पर और खम्भों पर पिलरों पर लेकिन वहाँ एक ऐसा गार्ड होना चाहिए कि वह हर आने जाने वालों पर निगाह रखे और उन पर फ़ाइन लगाए इसलिए मेरा तो कहना यही है कि इन बातों का भी विशेष ध्यान रखे खाने पीने की चीज़ें हैं उनको अंदर न ले जाने दें यही सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें टिकेट है टिकेट पर भी रेट बढ़ा दी जाए तो और उस पर वह लिख दिया जाए जो ऐसा काम करेगा उसको फ़ाइन लगाना पड़ेगा तो हर व्यक्ति उस विशेष चीज़ पर ध्यान देगा